अरे क्या बोलें यह वैशाली जिला में रह कर इतना नर्क फँसा पड़ा है जाम लगा पड़ा है अरे उधर ठीक है ना इधर वन में है इधर ब्रीज उरीज बनना चाहिए ताकि गाड़ी जो चले अपना ट्रैफिक उरुफिक कम लगे सब जो है ऐसे ट्रैफिक नियम का कोई पालन ही नहीं करता है इधर कुछ कुछ है नहीं है जाम आए दिन हर रोज़ जाम लग जाता है फँसे रहो और जाओ कोई काम से वह काम हो नहीं पाता है बड़ा दिक्कत है ब्रीज बनना चाहिए नहीं चार चक्के वाला का तो दिक्कते है इधर चार चक्के वालों को दिक्कत है देख रहे तो क्या करेगा

हाँ इधर उधर से वह कोई ट्रैफिक नियम पालन करे तब ना वही पालन करे तब हर किसी को जल्दी रहता है उस चक्कर में होता है जाम लग जाता है वन वह रास्ता है टू वे रास्ता रहता है तो एक समझ में आता है ना ब्रिज है न कुछ है तो तो उस चक्कर में वह जाम लग जाता है हर किसी को जल्दी रहता है तो ठीक चल रहा है लेकिन इधर गड़बड़ है इधर बनेगा ब्रीज तब जाकर यह अगर रोड को चौरीचरन करे तभी जाकर होगा तो जाम नहीं लगेगा हो रहा है काम ओम तो हो ही रहा है लेकिन उस ढंग से काम होगा तो फिर टाइम लग जाएगा काफ़ी काफ़ी आदमी को बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा इससे अच्छा है चार चक्के वालों को दिक्कत हो रहा है

दो चक्के वाले का तो कोई बात न है चार चक्के वाले को दिक्कत है ना हर जगह दिक्कत है इधर इधर ब्रिज बन जाता ना तो सही रहता अपना ऊपर से निकल गया सट सट से फिर आ गया जाम ही नहीं लगता कभी भी और ऊपर से नियम पर ट्रैफिक नियम पालन करना होता है तो ट्रैफिक पुलिस डाल दे प्रशासन आ जाएगा तो फिर कहीं कुछ नहीं होगा यही सब बात है और क्या रोडी को रोड चौड़ीचरन हो जाए तो अपना अपना जो है ऐसे चल देगा है कि नहीं हाँ मान लो कोई हॉस्पिटल ही जा रहा है कोई कोर्टे जा रहा है अब जाम के कारण वह रस्ते में किसी को कुछ हो रहा है कोई को कुछ हो रहा है रोड सड़क रोड ओड में डेवलवमेंट होना चाहिए ताकि परेशानी न हो किसी को कहीं जाने में आने में यही सब बात है चलो देखो क्या होता है आगे होना होगा तो होवे करेगा नहीं तो जाम तो झेल ही रहे हैं ट्रैफिक पुलिस का सब हाला कोई बात नहीं है हो गया तो वैसे देखते हैं हम भी जाम में फँसे पड़े हैं ठीक है बाद में बात करते हैं